बच्चों से बाल श्रम करवाना कानून अपराध हैं परन्तु बच्चों की मजबूरी के तहत लोग उनसे बाल मजदूरी करा रहे हैं के बालक कम उम्र में ही बच्चे अपनी शि मानसिकता श्रम को बढ़ा देते हैं के बाल क्षमता पर उनके मानसिकता बहुत प्रभाव पड़ता है जो उनके बचपने को खराब कर देती हैं जो उनके आने वाले भविष्य को अंधेरे में कर देती है और उन्हें बेरोजगारी का शिकार बना देती है और उनके श्रम अधिकतम होने के वजह से उनका जीवन बचपन जो रहता है वो चला जाता है और उन्हें शिक्षा के अभाव के कारण आगे कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है जिस प्रकार मछली के को बगैर पानी के तड़पता हुआ रहता है उसी प्रकार बच्चो में शिक्षा ना होने के करण उनकी आने वाला जीवन अंधेरे में चला जाता है उनके सम्मान उनके इ स्वभाव में काफी परिवर्तन आ जाता है उनके मासूमियत उनकी बचपना चला जाता है